जी नमस्ते हाँ आप ट्रैवल एल एजेंसी से बात कर रहे हैं हाँ जी मैंने एक कैब बुक करी थी जो कि हमें कहीं घूमने जाना था तो मेरे पूरे परिवार के लिए मैने एक बड़ी कैब बुक करी थी लेकिन अब जब मैं हमें सुबह जल्दी निकलना था लेकिन सुबह से मैं ड्राइवर को कॉल लगा रही हूँ लेकिन वो काल तक नहीं उठा रहा है हाँ क्योंकि हमारा पूरा समय बर्बाद हो गया और मैं सुबह से उसे कॉल लगा रही हूँ यह क्या समस्या है मैं इस सेवा से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ हाँ जी हाँ एक बार आप मुझे बताइए इंक्वायरी करके जानकारी लेकर की क्या दिक्कत है हमें बहुत शीघ्रता से जल्दबाजी में निकलना है जी आप कितने समय में बता देंगे अच्छा पंद्रह मिनीट ओके धन्यवाद